असांजे देश में वॾे में वॾो त हेल्थकेर न हुजण जो कारणु आहे मशीनरी वॾी वॾी मशीनरी जेके वड॒नि वड॒नि बीमारिनि जे लाइ खपनि उहे असांजे मुल्क में थोरियूं घटि आहिनि ॿियो आहे इकोनोमिक मतिलबु पैसनि जी कमी हुजण जे करे उहो हेल्थकेर बराबरि नथी नथो थी सघे ऐं ॿियो मेडीकल रिसर्च मतिलबु जेका साइंस साइंटिस्ट जेका रिसर्च कंदा आहिनि उहा थोड़ी घटि आहे इनकरे इहे थोड़ा प्रोब्लम्स अची रहिया आहिनि तकलीफ़ूं अची रहियूं आहिनि